جی ہاں مجھے اپنے مذہب سے جڑی ہوئی قوالیاں اور نعتیں سننا بہت پسند ہے خاص طور پر مجھے تاجدار حرم قوالی بہت پسند ہے یہ قوالی سن کر دل کو روحانی سکون ملتا ہے اور اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کا احساس ہوتا ہے اس میں جو عقیدت اور جذبات ہوتے ہیں وہ انسان کے دل کو چھو جاتے ہیں اسی لیے یہ میرا پسندیدہ مذہبی کلام ہے